हैलो ई साल के रिपोर्ट कइसन एलै हैलो हँ ई साल के हमर रिपोर्ट चाही कइसन एलैय ई सभी के रिपोर्ट हमरा जल्द सँ जल्द हमरा ऑफिस मे चाही तारीक बता दही जल्द से जल्द हमरा लए कऽ दे दियै और सबकिछु इसकुल मे अच्छा चलि रहलै ह न

हँ त कोइ दिक्कत न होइके चाही कोइ दिक्कत न होइके चाही